ہاں بھائی مجھے میری بہن کی شادی کرانی ہے اور اس کے لیے میں کام کر رہا ہوں کام میں آٹھ گھنٹے سے بارہ گھنٹے تک کرنے کی ڈیوٹی ہے مجھے مگر میں سولہ گھنٹے کر رہا ہوں اوور ٹائم چار گھنٹے کر رہا ہوں کیوں کہ اوور ٹائم کے مجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں اور اس سے میں اپنی بہن کی شادی کہ جلد سے جلد کرا سکتا ہوں اس لیے میں اپنا وقت دے رہا ہوں کام کرنے کے لیے اور اپنی ذاتی زندگی میں کچھ اور کچھ نہیں کر رہا ہوں میں کچھ کھیل کود اور پڑھائی بھی چھوڑ چکا ہوں اپنی بہن کی شادی کرانے کے لیے بہت سارا پیسہ جما کرنا ہے مجھے اور اپنی خواہشات کو بھی مار چکا ہوں میں